मा बुंदों

मा

ओइ मा मा फिथाइ दङ मा मा फिथाइ दं माबा नांगौ जाग्रा लोंग्रा फिथाइ सामथाय आरो आफेल आंगुर सिट्रबेरि बिसिबां आसि थाखा ओमफ्राय माबायालाय आंगुरालाय खोनाबाय इसे खमायदो बांद्रायो बिसिबांब्ला हरगोन हाब ओ आंनो बै दुइ केजि नांगौ

इसे खम लादो मा ओइ साथि थाखा लादो साथि थाखा दे जाबाय दे